क'क्राझार जिलानि सोलोंथाय मिरु होनानै बुङोबा गुबैयै गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजाै सोलोंथाय सोलोंथाइयारि जेरै

कलेज गाहाय जेनेखि माबा दं सोलोंथायनि मिरु दं सरखारि आरो बेसरखारि गोबां जोङो क'क्राझार जिल्लायाव सोलोंथायनि मिरु जों नुनो मोनो जेरै बावहाय सोलोंथाय लानो थाखाय क'क्राझार जिल्लानि गासै सुबुंफ्रा सोलोंथायआव जेबो बादा एबा हेंथा मोनथाव थाव जों नुवा मानो होनानै बुङोबा सरखार बिथिंनिफ्राय गासै गामि बिथिंआव मोनफा गुदि फरायसालि आरो खाथि खाथि थानाय मोनसे दरनै दरथाम गामिजों मोनसे एम इ स्कुल आरो बे बायदिनो थाम किल'मिथार गोजानाव हाइ स्कुल एबा गोजौ फरायसालि आरो बे बायदिनो हायेर सेकेन्दारि कलेज जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव दङ बेफोरनि अनगायैबो जेरै सरखारि जेनेखि सोलोंथाय माने जाय माने कमारसियेल जेनबा आइ ति आइ आइ सि ति बेफोर सोलोंथायनि मिरुआ जोंनि क'क्राझार जिल्लाआव गोबां जों नुनो मोनो आरो बेफोरनि अनगायैबो जेनोबा जोंनाव नैबाहाय जोङो होनदों जेनोबा बे क'क्राझार जिल्लानि जेनिखि सोलोंथायखौ जौगा होनायाव क'क्राझार जिल्लानि गासै जेनिखि सुबुं माहारि बिसोरो सोलोंथायनि गेजेरजों जोङो फ्राय सेभेनथि सेभेनथिफाइभ फारसेना जौगानायखौ जों नुबोगासिनो दङ जेनोबा जोङो थांनानै थानो एबा जोंनि न'खरखौ एबा रांखान्थिखौ जों जौगा होनोबा जोङो सोलोंथायनि गोनांथार जों सोलोंथायआ जोङो जथेस्थ रोखोमै खाबु मोनोब्लासो जों सोलोंथाय लानो हागोन सोलोंथायनि गेजेरजोंसो जोङो साख्रि बाख्रि लानायनि गेजेरजों जों न'खर संसार सालायनो एबा रांखन्थिआव जौगानो थाखाय जोङो सोलोंथायआ जोंनि थाखाय गुबैयै गोनांथार बे बायदिनो क'क्राझार जिल्लायाव गासै सुबिदाफ्रा माने खाबुफ्रानो दंजोबो बेवहाय कप्युटार साइन्स निफ्राय लानानै जों जेखुनु आर्टस आर्टस सिथ्रिमस आरो बे बायदिनो जेखुनो आरखि सोलोंथाय बिफाननि जे जेनिखि बाहागोफ्रा गोलैदोें बेफोरखाै जोंनि क'क्राझार जिल्लाआव थानाय सुबंफ्रा गुबुन जिल्लाफोर एबा जोंनि रायजोनि गेजेरावबो फावसयनानै थाबोयाखै बे बायदिनो जोङो जोंनाव गोबां दानि गोदान गोदान फरमुला जों जोेंना जेनबा इन्ट्रेनस होनो थाखाय बा कसिं क्लास फोर लानो थाखाय गोबां फसंनथान फोर दङ दा बे फसंथानफोरनि गेजेरजों जेने जथेस्थ जेरै आगोलआव देभेलाभ जादोंमोन बा जाैगाखांदोंमोन बिनि बांसिन दा बेफोर सुबिदाखाै मोननानै जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव थानाय सुबुंफ्रा बा गथ'फ्रा सोलोंथाय लानायआव गोरलै जादों बेफोरनो बेफोरनि अनगायैबो जोंनि माबाआव जिल्लाआव जेनिखि थांलाय फैलायनि जेनिखि राहा लामा राहाफोर बेफोर सुबिदा जेनबा गारि मथर लामा सामा बेफोर जाैगाखांनाय आरो थांलाय फैलायनि सुबिदाआ जेरै माने सुबिदाआ बांसिन जानायलाय जोङो गोरलै खम खरसनि गेजेरजोंनो बेफोर बायदि सोलोंथायखाै जों लानो गोनां जादों लानो हादों गुबै जोङो गोदो गोदोहाय जोङो नुबोदोंमोन जे जेने जोंनि गथ'फ्रा गामिआव थानानै गामिआव थानानै जों बैफोर माखासे कसिं फोरखाै एबा सुबिदाफोरखाै जों मोननो हायाखै खारन थांलाय फैलायनि उसुबिदामोन थांलाय फैलाय गैयैआव जोंहा माने माबा लाबोनो हायाखै बेफोर सुबिदाखाै जों लानो हायाखै आर बेराफारसेथिं जोंना रांखान्थियारि बिथिंआव जोंनि क'क्राझार जिल्लायाबो ऐसे दाबोखा दावबोखांनाय हिसाबै बयबो बेफोर बायदि सुबिदाखाै लानो हाथावबाय जों जेने थाखा फैसानि सायावसो बांसिनानो सोनारो जेहेथु गथिखे जों बे थाखा फैसा जायफ्रा दंजासै दा बेफोर माने सुबिदाखाै लानानै दिनै गासै माने बिथिंआवनो बाहागो लाफैनो हादों जेरै कसिं क्लास आव लानो हादों एन्ट्रेन्स फोरखाै बाहागो लाफुनानै बे कसिं मथे बिसोरो फास जानानै साख्रि बाख्रि गिदिर गिदिर साख्रि बाख्रि मोनानै नखर संसर रांखानथिआरि बिथिंआव जाैगाखांनो हादों दिनै जोङो नुदों जे क'क्राझार जिल्लायाव जेनेखि सोलोंथायनि गुदि बाहागोफोर जेरै जोंनाव क'क्राझारआव जेरैनाखि क'क्राझारनि गुदि फरायसालिफोर माने एल पि सिकुल फोर बेफोरबो गोदोनिफ्राय बा आगोलनिफ्राय जेरैनाखि मोन आगोलआव जेरैमोन दा एसे जाैगासिनायखाै जों नुनो मोनदों गबमेन्ट निफ्राय जाखि सरखारि बिथिंनिफ्राय सोरखारि बिभागनि जाय अफिसारफोर बिसोरो बांसिन बे जाैगाखांनाय बा फरायसालि जाैगाखांनायखाै बा फोरों फोरों सालिफोरखाै जाैगाखांहोनो थाखाय गोबां रोखोमनि सरखारा बायदि बायदि हाबाफारि लाबोनायखाै जों नुनो मोनदों बेबायदिनो दिनै माने गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजाै सिन फरायसालिसिम जोंनि गासै बिथिंआवनो फरायसालिफोरखाै जों जाैगाखांनायखाै जों नुनो मोनदों आरो सरखारि बिभागनिफ्राय जेनिखि फोरोंसालिफ्राव अनुस्थानफ्राव फरायसालि माने स्कुलफ्राव माने बे फरायसालिफ्राव जाैगाखांनो बिबार गायनायनिफ्राय लानानै न' बिलदिं निफ्राय लुनानै वाल बाउनदारि निफ्राय लानानै इउनिफ्रम लानानै फोरखाै लानानै बिदिनो सानजाैनि जानाय आदारफोरखाै लानानै गासै बिथिंआवनो जाैगानायखाै जों नुबोदों आर बे बायदिनो फोरोंगिरि फोरनो जेनेखि मासिक जेनेखि बेथनफोर सरखार जेनेखि माबा होयो दा बेफोर होनायफ्राबो गोदो जेरै माने आगोलाव माने बहुथ समआव फेमेन्ट फोरखाै मोननो थाङामोन दा मानलि रिगुलार जों होबोनायखाै जों नुनो मोनदों बे बिथिंआव जोंनि माने फरायसालिफ्रा बेबायदिनो माने गुबै आगोलनिफ्राय गुबुन सिगांनि बायदि जाजासे दा एसे अनेख देब्लाबसिन जों नुनो मोनदों आरोखि दा बेखायनो आं बुंनो लुबैयो जे सरखारि बिथिंनिफ्राय जेनेखि बेफोर सुबिदाखाै होनायखायसो मोनफ्रोम जिल्लाआवनो बेफोर जेने जेनबा फरायसालि फोरोंसालिनि जेनेखि सुबिदा फरायनायनि जेनेखि सुबिदा कसिं क्लासनि जेनेखि सुबिदा एन्ट्रेन्स फोरखाै जोङो लानो हानाय बा फ्रिफारेसन खालामनो हानाय थियारि जानो हानाय सुबिदाफोर मोनायनि थाखाय बा सरखारा बेफोरखाै खालामना होनायनि थाखाय जोंनि गथ'फ्रा दिनै बेफ्राव माखासे बाहागोफ्राव माने एदभानस जानो हानायखाै जों नुनो मोनदों माने जायखाै जों मोनथियामोन बेखाैबो मोनथिनो हादों जायखाै जों नुफेराखैमोन बेखाैबो जों नुनो मोनदों दा बे बायदियैनो जोंनि सोलोंथाया क'क्राझार जिल्लाया माबा आसामाव जेनेखि जेनेखि सोलोंथायनि सुबिदाफोर दं क'क्राझार जिल्लायावबो बे एखे सोलोंथायनि सुबिदाफ्रा दं होनानै आं आंनि बिबेग मथे आं बुजियो दा आं बेखाैनो बुंनो नागिरो जोंनि कक्राझार जिल्लानि गासै सुबुं माहारिआ सोलोंथायाव जथेस्थ रोखोमै आव फाव लाबोदों रावबो गथ'साफोरखाै जिब्रै बैसोनि बैसोनि हिनजावसा हौवासा गथ'फोरखाै माने जे सरखारा फ्रि कसिं होदों बा फोरोंनायनि राहा लादों पिस होनांआ जासे जरै स्कुल खा थांनांगाैनि बा फरायथारनांगाैनि मोनसे बायदथा खालामदों दा बेफोर माने जोंनि कक्राझार जिल्लायावबो मोजां रोखोमै माबानानै दङ नांनानै दङ एबा बिसिनि सरखारनि बिथोनखाै मानिनानै सोलिनानै दं दा जोंनि माबायाव क'क्राझार जिल्लायाव बेबायदि लेखा रोंनायनि हारखाै नायोबा फ्राय ओइथि ओइथिफाइब फारसेना फारसेनखाै जों माबानो हायो आरखि फ्राय गैलारो हानद्रेद फारसेन नंजोबा बाबो ओइथिफाएब फारसेना जोंनाव माने लेखा फरायनायनि सुबिदाखाै मोननो हादों होनानै आं सानो दा जायहग आं नैबे खोथाखाै बुंनो नागिरबावबाय क'क्राझार जिल्लायाव जिल्लायाबो गुबुन जिल्लाफोर बायदि सोलोंथाय सोलोंथायआव फावसयनानै थायाखै आरो सोलोंथायनि जेनेखि सुबिदाफोर बेफोरबो नांगाै बायदियै जथेस्थ रोखोमै मोननो हादों बा दं होन्नानै आं सानो बेखिनियानो धन्य़बाद गोजोनथों थेंखिउ